हाँ मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा करके एक ज़िला है वहाँ से करीबन पचास किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है तामिया हम वहाँ घूमने गए थे वहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी का एक रिज़ोर्ट है जिसका नाम है सिरेंडिपिटी रिसोर्ट उस रिज़ोर्ट की ख़ास बात ये है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे रूम बने हैं वहाँ का खाना बहुत अच्छा है वहाँ पे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना है इसके अलावा वो सुबह जो हमें नाश्ता कराने ले गए थे वो करीबन ज़मीन से दस हज़ार स्क्वेयर फ़ीट ऊपर पहाड़ों पर नाश्ता कराने ले गए थे जिसका दृश्य बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य दृश्य सुन्दर दृश्य था इसके अलावा जिस जगह पे वे हमें ले गए थे उस जगह का नाम पातालकोट था और रिज़ोर्ट की बात करूँ तो रिज़ोर्ट में बहुत से एक से एक अच्छे अच्छे लोग अच्छा अच्छा खाना बहुत लोगों से हमारी दोस्ती हुई बातचीत हुई और परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिला उस पूरे दिन हमने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा खूब मस्ती करी बिल्कुल माइंड रिलेक्स करा और प्राकृतिक रूप के सौंदर्य में हमने जो दृश्य देखे वो बिल्कुल अद्भुत थे और ऐसा लग रहा था कि हम रोड पे जा रहे हैं तो बादल हमें छूके जा रहा है ऐसा दृश्य हमने देखा